हँ फूल बाली छियै फूल ख देबै कै टका देबै अच्छा कमी बेसी होयतै तऽ ठीके छै फूल आबू लै लेबै फूल आबै छी फूल लै लय छी फूल कोन कोन यऽ बेली फूल की चमेली फूल की चम्पा फूल कोन कोन फूल यऽ तऽ कै सए टका देबै बताउ

हम्मे दू टका लेब

बहुत सब सब फूल यऽ ने यऽ गेंदा फूल अड़हुलके फूल चंपा फूल तऽ एहि सब फूलके कै कत्ते कत्ते कीमत यऽ ठीके छै हम्मे सए टका देम एहि फूलके ओहि फूलके

तऽ ताजा फूल यऽ की बैसका छी नहि तऽ हम्मे टटका फूल लेब बसिअका फूल नहि लेब घरमे पूजा पाठ होयतै एहि दुआरे कहैत छी हम तऽ टटका फूल लेब बसिअका नहि लेब ठीके छै तब राखैत छी